आं गायबोनायाथ' ओरैनो दैज्लांबा माइ गायनाय मेसेंब्लाबो ओरैनो मेसेंनि आबाद मास मोनसेयावनो माइ दङ माइ गायजाग्रा दङ मेसेङावबो आं बेखिनिखौनो दैज्लांनिबो गायो आरो मेसेंनिबो एसे एसे गायो बे माइ गायनाया आरो माइ गायनाया बिनिफ्राय आं दा दैयाथ' दै जामफैनि दै दंखायो मेसेंब्लाबो दैया सुबिदाखा दैलांब्लाबो सुबिदाखा बिनिफ्राय आरो मेसेंब्ला बिदिनो माइ गायखांब्ला माइ हाखांनानै खेबसेनो मेसेंनि माब्लाबा बबावबा मेसेंनि खिथि गायो मावनोसै दै माइब्लाबो आरो मैगं मैला ओरैनो लाइ लाफा मुला बेखौनो मावसाबनानै जायो ओमफ्राय फान्थाव गोखैफोर एसे गायबाय जोगोनार एसे गायबाय मेसेंनि बिदिनो गायो आरो लाइ लाफायाथ' लाइ लाफाखासै बर'नि ओंख्रिखा बेखौनो मावसाबो बिनिफ्राय अन बेलेग मैगंथ' मावनो रोंला आलु गायो आरो एसे एनै जानो आनथा बिनिफ्राय दा नै दा मेसेंनिया जोबलायबाय दा दैज्लांनि मैगं मावनोसैलाय दा दा दामफ्राम मावदोंसै दैज्लांनि मैगं जेनोबा दैज्लाङावथ' जोंनि आबिसकाथ' बे मैथा जोगोनार खुमब्रायानोसै दा मैथा जों मैथा गोखा मैथा गोखै बिदिनो जोगोनार खुमब्रा लाव बेफोरखौ बहल जिंखा बेफोरखौ जों मावनानै जायो आरो मेसें दैज्लांनिखौ आरो मेसेंना बिदिनोसै लाइ लाफा मुलायानोसै आलु सालु ओमफाय अबावबा एफा एनै खबि गायो जोंना बेनोसै ओमफ्रायथ' आरो मा गायबावनो बे गायनाया फुनाया बिदिनोसै बबावबा माबायाव बेफोराव मावखांब्ला बेलेग माबा बारिफ्रावबो माबा दंफां लाइफां गायनायब्लाबो टाइम जाब्ला गायो आरो जों बै गावबागाव बोथोरब्ला गावबागाव बोथोरावसो गायखायोनालाय सोबखौनो माइ खिथियानो हख दंफां लाइफाङानो हख बोथोर गैयालासिनो गायब्लाथ' जाया

आरो दा जोंना बिदिनोसै जोंनाव गायनाय फुनायानो दा मेसेंना बिदिनो दंफां लाइफां गायबाय बिदिनो आरो जोंनिया

दैज्लांनिया दैज्लांनि बे दैज्लांनि मैगंफोर मैथा माबा माबिफोर जोगोनार खुमब्रा लाव मेसेंना बे लाफा लाइ लाफाफ्रानोसै जोंनियाव बे जों बेखौनो मावनानै सोलिनानै थायो आरो जानानै थायो खोनायाखै दैफ्रालाय दा जोंना दंग' दं दंग'आनो जोंना दैयानो सान हर दैनि दा अभाब गैथ'थ्रा